पंखा बहुते तूफान चलै छै तूफान चलबैसँ ठण्डा वण्डा लगै छै तऽ फेर कम बेस करैवला पंखा रहै छै तऽ ठीक रहै छै पंखा पंखा खराबो हइ ठीको हइ टुटिए गेलै उपरसँ गिर जाइ छै टुटिके नहि देहपर तऽ डर हइ एहिसँ देहपर गिर गेला बहुते बहुते पंखा ठीको हइ खराबो हइ पंखा पंखा सबकेलिए सही हइ सबके सहायता करै छै सहायता करै छै पंखा पंखा हइ तऽ आदमी सबके गरमीसँ जान उन बाँचल रहै छै नहि तऽ गरमीसँ गरमीसँ मोन औना जाइ छै गरमी पंखा हइ तऽ बहुत पुरान होलाके बाद टूट वूट गेलाके डर रहै छै तूफान नहि चलल कम हवा देलक